न्यूज़ आर्टिकल मेरा में दिक्खां ते जियां लोक आर्टिकल पांदे न एह्दे बारे च जेह्ड़ा बुमैन इक नारी लेई पांदे न लोक कि अजकल जियां में पढ़ेआ हा आर्टिकल दे बिच्च जियां

पैह्लैं मर्दें गी बड़ी सारी अपर्चुनटियां मिलदियां हां ओह् कम्म करी सकदे न पर कुड़ियां नेंईं करी सकदियां ते जिसले दा में एह् आर्टिकल पढ़े दा हा कि अज्ज कल जेह्ड़ी कुड़ियां न अग्गैं बधा दियां न ते साढ़ा बी नांऽ रोशन होआ दा ऐ ते एह् मैनू बौह्त बधियै लग्गेआ कि जियां कुड़ियां अग्गैं अग्गैं होआ दियां न हर फील्ड च होआ दियां न अग्गैं ते लोकें गी बी गर्व मैह्सूस होआ दा कि साढ़े देश दी कुड़ी जां साढ़ी स्टेटा दी कुड़ी जां साढ़ी सीटी दी कुड़ी जेह्ड़ी बी ऐ असेंगी गर्व मैह्सूस होआ दा सब तो बधियै मिगी लग्गेआ कि नारी शक्ति दे उप्पर कुसै नै एह् चीज़ दिखी कि साह्नू बी गर्व मैह्सूस होआ ते ओह्दे बिच्च लिखेआ हा कि जियां कुड़ियां होंदियां अज्ज कल ओह् कम्म करा दियां न पैह्ली गल्ल ते ओह्दे कन्नै ओह् अपनें मां प्यां दा बी बड़ा ध्यान रक्खा दियां न ते दूई गल्ल एह् कि उनेंगी कमाना अवा दा ऐ ते कुड़ियां अज्ज कल पढ़ा दियां न

अज्ज कल लोग गर्व मैह्सूस करदे न कि कुड़ी अग्गैं आ दी ऐ ते उसी आन दिंदे न ते साढ़े देश दी जे कुड़ी अग्गैं बधा दी ऐ ते असेंगी इक गर्व मैह्सूस होंदा कि साढ़े देश दा इक अंग गै लाई लैओ कि इयां प्राउड फील होंदा ते दूआ आर्टिकल में पढ़ेआ हा जेह्ड़ा हा जियां बच्चे होंदे न जां गरीबां दे बच्चे होंदे न ओह्दे पर लिखेआ हा कि जेह्ड़े बच्चे होंदे न गराबै दे जां फिर जेह्ड़े कम्म करदे रौंह्दे न सवेरै शाम्मी उंदे मुहां पर खुशी हर बेल्ले होंदी जियां ्स आक्खी लैच्चै कि

ओह् नी होंदा कि मेरे कोल एह् नी ऐ एह् नी ऐ लोकें गी पीड़ै च घुसनें दी आदत हैनी ऐ ते ओह् खुश रैंह्दे न ते ओह्दे बारे चच आर्टिकल लिखेआ हा कि ओह् सारी पैसे कन्नैं गै नेंई मिलदी ऐ इक गरीबा दा बच्चा बी कुसा बी चीज़ां दी उसी भावें इक रपे दी टॉफी गै मिगी जा ते ओह् उस च बी खुश होई जंदा ते निक्की निक्की गल्लां च खुश होनां बड़ी बधिया चीज़ ऐ